देखियौ एहन कोनो डायरेक्ट छात्रवृत्तिके बारेमे तऽ हमरा नहि बुझल अइ लेकिन खेल कोटासँ उच्च स्तरीय पढ़ाइमे एडमिशनमे बहुत रियायत देल जाइत छै अलगसँ हुनकर सभके सीट निर्धारित कयल गेल रहैत छै सएह टा बुझल अइ आओर अगर राज्य स्तर के खेल खेलि लैत छियै तऽ सरकार द्वारा एक निर्धारित पेमेंट भी ओकर स्टार्ट कऽ देल जाइत छै आओर अगर देश स्तरसँ हम खेल लैत छी या फेर देशके लेल या राज्यके लेल कोनो पदक जीत कऽ लाबैत छी तऽ सरकार द्वारा ओकर नौकरीके सेहो प्रावधान छै एखन तक जे चलैत आबि रहलैए जे अगर हम कोनो पदक जीत कऽ लाबैत छियै या देश स्तर के लिये खेलैत छियै तऽ सरकार द्वारा ओ खेल कोटासँ हरेक नौकरीमे सीट निर्धारित कयल गेल छै सएह स्पोर्ट्समेनके ही देल जाइत छै आओर एहन कोनो आर्थिक छात्रवृत्ति जे देल जाइत हेतै प्रखण्ड स्तरपर या जिला स्तरपर एहि बारेमे एतेक नहि बुझल अछि लेकिन हँ सम्मान जरूर देल जाइत छै अगर देश स्तरपर बहुत बढ़िआँ केलियै अगर ओ खेलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत छथिन तऽ प्रधानमन्त्री खेल रत्न पुरस्कार देल जाइत छै हुनका अगर हॉकीमे बढ़िआँ करैत छथिन तऽ मेजर ध्यानचन्द पुरस्कार देल जाइत छै हुनका एहिसँ पहिले राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार देल जाइत छलै लेकिन आब हुनकर नाम बदलि कऽ प्रधानमन्त्री खेल रत्न पुरस्कार कऽ देल गेलैए विशेषतः खेलमे उतिष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन कयलाके बाद एडमिशन आओर नौकरीमे ही रियायत देल जाइत छै आओर इएह मूलतः हुनका बेनिफिट देल जाइत छै बाँकी एहन कोनो आर्थिक सहायताके बारेमे हमरा नहि बुझल अइ अगर एहन कोनो प्रखण्ड स्तर या जिला स्तरके खेलाड़ीके लेल छै तऽ हमरा बुझबाक जिज्ञासा रहत आओर हम चाहैत छी जे हम जानी किआकि अभी तक प्रखण्ड स्तर या जिला स्तरपर भी किछु छात्रवृत्ति देल जाइत छै से बात हमरा नजरिमे नहि अइ आओर नहि हम आइ तक बुझबाक कोशिश केलियै